गिबियावनो आं फोरमायनो सानदोंदि थांनाय बोसोराव जोंहा बङाइगावनि समफप बाजाजनि नाजानायाव जोंहा मोनसे बाइक रिलि जा जादोंमोन बेयो बङाइनिफाय लानानै अवेज बेंगलसिममोन बेयो रि बे रिलियाव गासै जौसे बाइकआ बाहागो लादों बेनि गेजेराव आंबो सासे बाहागो लानाय सुबुंमोन आरो बे बाहागोनि बे रिलिनि मेन अबजेतिबानो जाहैबाय एवेरनेस होनायमोन बेयो मोनसे राइदिं एवेरनेस जेन'बा बाइक सालायबा मा मा एसेससारिस मा मा प्रतेकसन लानानै गाननांगौ मा मा एसेससारिस गानना लानानै गाननांगौ जेरेखम हेलमेट बिदिनो राइदिं ग्लबस थाबाय राइदिं गियारस थाबाय राइदिं बुटस थाबाय बेफोरखौ गाननानै जोङो बाइक रिलि खालामनान जादोंमोन बङाइनिफ्राय अवेज बेंगलसिम राइदिं खालामनानै जों गोसोखौ मोजां मोन्दों आरो बेखौनो जों पाब्लिकनो फोरमायनो सानदोंदि जेब्ला जोङो बाइक सालायो जोङो मोजां हेलमेट बासिनानै गाननानै सालायनांगौ नङाब्ला जाब्रबथाय जानायजों जोंहा जिउ खहा जायो बाइकखौ जोङो सालायबा मोजाङै सालायनांगौ जों बेखौनो बे रिलिजों मिथिनाय जादों रिलिया जागायदोंमोन फुंनि गु रिंगानिफ्राय जिसे रिंगासिम आरो बेवहाय बाहागो लानाय सुबुंफोरा जायगानि निजोबमोन जों गोजोननाय मोन्दों बिदि मोनसे बाजाजनि नाजानायावदि मोनसे रिलि खुंफुंनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो इयुनाव जों बेफोर बायदि रिलि हाबाफारियाव जों बाहागो लानो मोनगोन होनानै जों मिजिंथिबाय बेखौनो बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों